मार्शल आर्ट्स हे जग प्रसिद्ध आसा आनी ह्या आर्ट्सांत लोकांक तरेक तरेक एक्सरसायजीस ह्या ह्या व्यायाम शिकयतात जशें जशें वर्सां वाडटा तशें तशें हें आटांत खूब कितें बदललां आनी जायतो लोक हे मार्शल आर्ट्स करपाक लागला हाचे जायते फायदे आसा देखून आतां इंटरनेट येवल्या परस तेन्ना सावन लोक हाजें म्हत्व समजुपाक लागलां आनी आपल्याचें ल्हान ल्हान भुरग्यांक पासून मार्शल आर्ट्सांत ट्रेन करपाक धाडटा सो मार्शल आर्ट्स आमच्या देशांतच न्हय तर जग प्रसिध्द आसा